اپنی جگہ پر سیاحتی مقامات اور سیاحت کو بہترین بنانے کے لیے ہم حکومت یا گرام پنچایت کو یہی سفارش دینا چاہیں گے کہ روڈس بنائیں کیونکہ اگر روڈ اچھی ہوگی تو اس پر لوگ آمدورفت کے لیے زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور ہمارے سیاحتی مقامات بھی مشہور ہوں گے